हैलो आं जी भैया आं जी ओह् भैया थोह्ड़ा इंया गै पैंडिग पेदा एह् केह्ड़े नां दा पॉर्सल ऐ आं जी आं जी कोई निं भैया में थाह्नूं कंपनी आह्ले नै कंफर्म करियै शामीं सनाना इसलै टैम केह् होया ते में कोई शामीं पंज छे बजे फोन करियै थाह्नूं पूरा कंफर्म करी देगा कोई निं भैया यार तुस अपने गै भ्रा ओ तुस टेंशन निं लैओ कोई निं कोई निं गुड बॉय